اُردو زبان میں بہت سے محاورے ہیں جیسے سو چوہے کھا کے بلّی حج کو چلی کہ سیانی بلّی کھمبا نوچے اور جلے پر نمک چھڑکنا جیسی کرنی ویسی بھرنی بہت سے محاورے ہیں ایسے اور اُردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس سے ہمیں اپنے دین کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور اُردو بولنے سے ہماری زبان صاف ہوتی ہے اور اُردو بولنے سے ہم کسی بھی لفظ کو بہت ہی جلدی اور بہت ہی آسانی سے بول سکتے ہیں اور چاہے وہ جتنا بھی ٹف ہو اور چاہے جتنا بھی بڑے سے بڑا لفظ ہو ہم لوگ بول سکتے ہیں آرام سے اگر ہم نے اُردو سیکھی ہو اور ہم کو اُردو بولنے آتی ہو اور اُردو سے ہم کو چھوٹے بڑے کی تہذیب کا پتہ چلتا ہے اور اگر اُردو کبھی کبھار ہم نے لڑائی جھگڑا جیسے نہیں ہوتے ہیں اُس میں کبھی ہم نے اُردو کے کوئی بھی لفظ بول دیے تو وہ اُردو لفظ جو ہے اُس لڑائی کو سنبھال سکتا ہے کیونکہ اُس وہ اُردو لفظ اگر یوز ہو گیا کسی بھی بحث یا کسی بات میں تو وہ لگتا ہے کہ ہاں یہ اُردو لفظ بول کے بات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر ایسی ویسی کچھ لینگویج میں بولے تو وہ بڑا لڑائی بڑھتی جاتی ہے اور اُردو سے ہم کو اپنے دین کے بارے میں سب سے زیادہ پتہ چلتا ہے کیونکہ اُردو ہماری دین کی ہی لینگویج ہے اور اُردو سے ہمیں اپنے دین کے بارے میں گہرائیوں تک مذہب کے بارے میں گہرائیوں تک اور بہت ہی اچھی معلومات پتہ چلتی ہے